असांखे बैंक जी नई नयूं नीतियुनि जे बारे में ॿुधाइण लाइ इंटरनेट असांजी चङी मदद कंदी आहे जीअं की असांखे अगरि बैंक जे कुझु नई नीतिअ जे बारे में पतो करिणो हुजे त असां उन खे झटि पटि गूगल ते सर्च करे वठंदा आहियूं ऐं जंहिं ते कर अगरि उहो गूगल ते नथो मिले त असां हुन जो यूट्यूब ते वञी करे क्रोम या ब्राउजर ते वञी करे जल्दी सां उन ई नीतिअ जे बारे में पूरी जी पूरी जानकारी उन नैट मां कढी वठंदा आहियूं ऐं ॾाढो ई सहुलियत सां हुन खे सम्झी वठंदा आहियूं